हेल' आदा आं मैया केब बुकिं खालामनाया नों खालामनाया आं दुइथायाव फैनो थिननाय जायगायाव आं दंमोन नाथाय नोंखौ आं नुवाखसै अबे जायगायाव दं आदा नों दानो थांथारनांसिगौमोन आमफाय नोंखौ नुवाखसै एसे फन खालामनानै खोन्थाहरजागोन नामा आदा